हॅलो हय हय आमी हांगा नुस्तें विकता आमचे कडे जायते आहा बांगडो ताल्ल्यो सुंगटां लेपे कुल्ल्यो इस्वण तुमकां खंयचें खंयचें जाय इस्वण एक केजी वन थावजंड रुपीज हय एक केजी कुल्ल्यो तुमी घेतले अशें तुमकां कितले किलो जाय अर्द किलो एक किलो दोन किलो म्हटल्यार त्या रेटीर दिता आमी किलोचेर हय हय आसा आसा हय हय आनी हय होम डिलीव्हरी बी करता आमी पूण चार्जीस घेता होम डिलीव्हरीचे म्हटल्या म्हटल्यार ट्रेवलींग एक्सपेन्सीस आहा तुमी कितलो दूर तुमी रावता तेचेर डिपेंड आहा तें तुमी तुमचो एड्रेस किदें आहा खंय रावता तुमी ओके थंय म्हटल्या दोनशीं रुपया ट्रेवलिंग चार्जीस ओनली फोर हय हय आमी हाडून दितली तुमकां बांगडे आहा सुंगटां आहा तिसऱ्यो आहा तिसऱ्यो दोनशी रुपया वाटे आहा हय तुमकां तुमकां व्हडले जाय तर व्हडले मेळटले धाकले जाय तर धाकले मेळटले हय मोरी पांचशी रुपया ना फकत ताजेंच मेळटा ताजेंच सुके ना इफ तुमकां ऑर्डर दिवपाचे हा जाल्यार तुमी म्हटल्यार जेन्ना इवेंट आहा न्हू तेच्या इवेंट इफ जर सांजचो आसलो तर तुमी सकाळीं ऑर्डर दिवपाक जाय तशें आमी सगळें प्रिप्री प्रिपेरेशन बी करतलीं

हय हय आमचे कडेन आसता आनी आमचे सगळे फ्रेशूच आसता म्हळ्यार कासचेत बी ना सगळे म्हटल्यार आमी सकाळींच वयता बोटीर तें घेवन येता बरें तुमी म्हाका कॉल करा ह्या नंबरार